आं जुनादखौ फिसिनो जोबोद मोजां मोनो मानो होनोब्ला जों जुनाद आङो जुनादखौ फिसियो जेरोखोम सैमा मावजि अमा बोरमा मोसौ बेफोरनि थाखाय थाग्राबो गलि दंखायो दा जों बे गलिखौ जुनादफोरखौ फिसियोब्ला माबायदि जोथोन खालामनांगौ माबायदि खालामनाङा बेफोरखौ आंहा गोसोआव दंजोबखायो दा आङो जुनारखौ फिसिदों जाहैबाय मावजि बोरमा अमा मोसौ दा मोसौखौ जों मोसौ गलिआव दोनो मोसौखौ जोथोनै लायो आङो सम सम थुखैयो आरो जायगाफोरखौ साफा खालामनानै होयो आरो सोरां बारां फुङावनो मोसौखौ बायहेराव खारननांगौ मानो होनोब्ला गलिआव बांद्राय खिला हासुला बा लेथ्रा जाया आरो बे मोसौनिफ्रायनो जोङो गाइखेर मोननो हायो गाइखेरखौ जों लोङो गाइखेरखौ गोबां गाइखेर मोनोब्ला जों सानसेआव नायकुरि देर दुइ किजि गाइखेर मोनोब्ला जों आधा किजि लोंनो हाबाय आरो सेरसेखौ फाननो हाबाय बाजाराव बेफोरबायदि बेफोरजों जों खरस सोलिनो हायो बिनि थाखायनो जुनाद मोसौखौ आं जोबोद जोथोन लायो आरो बोरमा बोरमाया जाबाय जोंनि बुंनो थाङोबा मिथिंगायारि सम्पद होनजायो बेफोरबो जोंखौ गोबां गैयि समाव रेहाय खालामो बोरमाखौ जों बोसोराव खननैसिम फिसा जोलै मोनो दा बेफोरखौ जोङो फाननानै रांबो आरजिनो हायो थेखा बेथेखा गैयि समाव बेफोरजोंनो सोलिनो हायो न'खराव खरस जानाय माइरंफोर बायनाय बेफोरबायदि आरो फरायनायफोरावबो मदद होयो गैयै समाव फाननानै एदमिसन फोर लानो हायो थिक बेबादिनो

मावजि मावजिया जाहैबाय बिसोर आंहाथ' आबाद मावो दा बिनि थाखाय गोबां एन्जर दं आंनाव बे एन्जरखौ हमनो थाखाय आङो बे मावजिखौ फिसिनाय जायो आं बे मावजिनिफ्राय आङो गोबां उपकार मोनबाय बेखौ आंनि न'नि माइ माइरं बहुत जायोमोन बे एन्जरा बस्ताफोर अफ्लंलाजोबनानै लिलि लाला हायाव खालामजोबोमोन बेफोरनिफ्राय आङो दा मावजि फिसिनानै रैखा मोननो हाबाय दा अमा अमा जेरोखोम जोङो अमाखौ जायो अमानिफ्रायबो जों रां आरजिनो हायो दा आङो अमाखौ मानि थाखाय फिसियो होनोब्ला बे अमानिफ्राय आङो बहुत रांबो आरजिनो हायो आरो मानसि जाखोन्दा खालाय खुलाय बेफोरखौ अमाया खालाय अमाया जायो आरो गेसाव गोफोन माने लेथेर फेथेर आद्रि जाया बे अमा जानानैनो आरो बे बेखौ आं गेसाव गोफोन साफा खालामनो हायो न'नि गुन्दैफोराबो आद्रि जासलायसाय अमानो होनो हाबाय आं बिनि थाखायनो आं अमाखौ फिसिनाय जायो